म्हाका धाकटें आस्तानाच्यान बूक कलॅक करपाक खूब आवट्टा आनी म्हाका सगळ्यांग म्हटल्यार कलर करपाचो बूक आसता तो म्हाका खूब आवडता तितून आम थंय बरयल्लें आसता खंयचो कलर तेका करप तो आनी आमी तो कलर वेंचून तेका कलर करता आनी तेंत म्हाका खूब आवडता